ہلو جی جی میں ڈاکٹر فاطمہ بات کر رہی ہوں جی جی جی بولیے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو فیور جو ہے آپ کو کتنے دنوں سے ہو رہا ہے رہتا ہی ہے یا ابھی ہو رہا ہے جی جی اچھا اچھا تو ٹھیک ہے اور باقی اس کے علاوہ کوئی آپ کی باڈی میں درد وغیرہ اچھا اچھا ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو دوائی واٹس ایپ کر دیتی ہوں آپ وہ لے لیجیے اور باقی تو ہاں ہاں تو میں آپ کو یہ بت ہاں جی جی جی میں بھی آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہے ناریل پانی کے استعمال کر ہاں جی آپ ہیں نا ناریل پانی کا یا جوس سے زیادہ استعمال کریے جی نہیں ناریل پانی صرف دن میں ایک دفعہ لینا ہے ایک دفعہ ناریل پانی پینا ہے آپ کو اور فروٹس کا استعمال کریے زیادہ سے زیادہ اس سے کیا ہے آپ کو جی کمزوری نہیں ہوگی نہیں میں جو بھی آپ میں تو آپ کو دوائی لکھ رہی ہوں نا جی جی جی میں جو آپ کو دوائی لکھ رہی ہوں اسے دو دن کھائیے اس کے بعد میں آپ کو سارے بلڈ ٹیسٹ لکھوں گی اگر آپ کا فیور نہیں اترا تو اچھا کولڈ بھی رہتا ہے اچھا اچھا سائنس کی پرابلم ہے آپ کو تو ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی سب کا میں آپ کو بتا دوں گی آپ کو دوائی واٹس ایپ کر دوں گی باقی دو دن بعد اگر آپ کو فرق نہیں ہوا تو آپ پھر ٹیسٹ لکھوں گی آپ وہ ٹیسٹ کرا لیجیے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے